مجھے ہمارے یہاں کے سیارے یعنی کہ زمین بہت پسند ہے ہماری زمین کی ہریالی بہت پسند ہے اور اس زمین پر کھیتی بھی کی جاتی ہے فصلیں اگائی جاتی ہیں بہت سے ایسے دیش ہیں جو جو فصل وہاں نہیں اگائی جاتی لیکن ہمارے یہاں اس زمین پہ اگائی جاتی ہے جو وہاں پہ سپلائی وہاں پہ سپلائی کی جاتی ہے وہ زمین کی ہریالی ہمارے سوبھاؤ کو بھی بہتر بناتی ہے جس سے ہمارے آپس پاس کا نیچر بہت سندر لگتا ہے ہمارے واتاورن کو اس ہریالی کے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں جو ہمیں سوچھ آکسیجن دیتا ہے جس سے ہم سانس لیتے ہیں سر آج کل آج کے ٹائم میں سوچھ آکسیژن ملنا بہت مشکل ہے کیونکہ ہمارے یہاں پولیوشن کی بہت زیادہ دقت ہے اور لیکن ہم ہریالی ہریالی سے پولیوشن کم ہوتا ہے اور سوستھ آکسیژن ملتا ہے